बर'नि दख'ना गुबै बर'नि दख'ना गुबैखौ दानो थाखाय फार्सटाव आवा खुन्दुंखौ आवायै थुनगोन आरो बेनि उनाव माइदि होगोन माइदि होखांनायनि उनाव बेखौ सान्दुंआव फोरानगोन आरो बेखौ सानोबा मुसरायाव सागोन मुसरायाव साखांनायनि उनाव बेखौ सोंग्रा फ्रेमाव सोनानै जयै बायदि मैया गाबनि खुन्दुंखौ सोंनानै सोंखांनायनि उनाव बेखौ रासो गुदुंआव हाय खायगोन रासो गुदुंआव खायखांनायनि उनाव बेयाव गनसा सेवारि बेखौ सोगोन बेनि उनाव जों दख'नानिखौ दख'ना थोरनो दख'ना महर होनो थाखाय जों बेखौ थोरनांगोन थोरनो थाखाय जोङो बेखौ खानजं जों खाननांगोन खानजंजों खानखांनायनि उनाव बेखौ गान्दैआवहाय गनसा होनानै बेखौ बेनि खुन्दुं सोंनाय दख'नानि खुन्दुंखौ लासै लासै फाननांगोन बेखौ फानखांनायनि उनाव बेखौनो खननानै दख'नानि हेबनाय महर होनो थाखाय नोआवहाय खानो थाखाय गरखा खानो थाखाय गनसा सोनांगोन बेनि उनाव बेखौ हिसानसालियाव लांनानै थाराव सोयैगोन थाराव सोखांनायनि उनाव बेखौ साल खुन्थायाव थिखोगोन साल खुन्थायाव थिखोखांनायनि उनाव जों बेखौ मुसरायाव सानाय खुन्दुं खौ माखुनि सोहै थारनि

थारनि

बोग्रा फुथुलजों बोनानै बेखौ ओरै बोलाय हरै बोलाय बोनानै दागोन आरो बिदिनो दख'नानि महर जागोन